आंनि नखरावथ' संग्रा माखासे माखासे मुवाफोरा जाहैबाय ओंख्रिफोरा जाहैबाय बिदिनो ओंखाम ना बेदर मैगं थायगं बिदिनो आलु दालि सबाय नानानथा बस्थुफोरखौ आं जानाय संनाय जायो